हाँ हाल ही में मैंने एक लेनोवो का टैबलेट खरीदा है जिसकी बैटरी बैकप एकदम घटिया है चारजर भी स्लो है और टैबलेट भी स्लो स्लो चलता है वो भी हैंग होता है इतना खराब टैबलेट है क्या ही कहीं इसके बारे में जितना कहें उतना खराब है नेटवर्क भी नहीं आता उसके अंदर सही चाहे कोई वीडियो प्ले कर लो चाहे नेट चला लो उसमें स्लो चलता है वीडियो भी स्लो चलता है उसका आवाज़ भी कम है